हाँ मेरे घर जैसे परिवार है छोटा है गरीब थे हम लोग बहुत झगड़ा लड़ाई होता था घर में एक ही घर के अन्दर सभी लोग रहते थे फिर इतना गरीबी हम लोग के पास था कि हम लोग एक टाइम खाना खाकर रहते थे फिर भी हमने अपने मन में निर्णय लिया हम कुछ करेंगे तो हमने मोती ओती बनाना चालू किया और फिर उससे कुछ काम नहीं चला तो हमने गलीचा सीखा गलीचा सीखने के बाद हम व अपने गाँव से माँग कर गलीचा लाए और अपने घर में गाड़े और गलीचा बीने और गलीचा बीन कर हम अपने घर को बनवाए और खेत था जो कुछ दूरी पर खेत था मेरा ओड़े पर वहाँ पर हमने ने नींव डाली फिर धीरे धीरे हम वह गलीचा वालों से पैसा लेकर आपने घर का घर को बनवाएँ जबकि हम उसका ऊपर छत नहीं बनवा सके फिर भी हमको लोगों को रहने के लिए ईंट का दीवार चारों तरफ़ से हो गया और पत्थर उत्थर लगवा दिए और धीरे धीरे धीरे धीरे उसी गरीबी में हम कालीन बीनते बीनते बीनते बीनते उस पैसे को भी भर डाले उस समय हमको ऐसा लगा कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो हम कुछ करके ही रहते हैं उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो हमारा घर का काम है तो मैंने हाई ईस्कूल का फारम भरा वहाँ से मैंने निकाला इंटर का निकाला हम जबकि अपने घर परिवार और बच्चों को देखते हुए मेरे पाँच बच्चे है लेकिन मेरे मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ करना है तो करना है तो हम इस उम्र में भी जाकर फिर बी ए का परीक्षा दिए उसके बाद मैंने आँगनबाड़ी का फार्म निकला तो उसमें हमने अप्लाई किया और भगवान की इच्छा से मेरा वहाँ हो गया आज मैं कमाती हूँ आँगनबाड़ी में काम करती हूँ बहुत अच्छा है कि हमरा इसी आंगनबाड़ी का काम करते करते मैंने अपने लड़के को पढ़ाया अपनी बहू को भी मतलब की सेपा में वह पढ़ती थी मैनेजमेंट कर रही थी दो साल का फिर वहाँ आप समझ सकते हैं कितना फीस लगता है मैं नमक रोटी खाकर भी अपनी लड़के को पढ़ाई मेरा लड़का वहाँ से निकला उसके बाद मैंने बी टी सी करवाया दो साल मेरठ में अपनी बहू को करवाया और आज मेरे बहू और बेटे दोनो गोरमेंट जाब कर रहे हैं और मैं आज भी आंगनबाड़ी के अन्दर काम कर रही हूँ